جی ہاں میں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتا سکتا ہوں میں ابھی فی الحال عربک سے بی اے کر رہا ہوں بی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں سیکنڈ سیمسٹر کا ایگزام جو ہے ہمارا قریب ہے ہم نے جو سبجیکٹ انتخاب کیا منتخب کیا ہے جیسے کہ میں نے پالیٹیکل سائنس لیا ہے اور اردو لیا ہے اور عربی تو میرا مین سبجیکٹ ہے ہی تو ان چیزوں کو لے کر کے میں اپنے آپ میں بڑا حساس ہوں اور بڑی محنت اور دل جمعی کے ساتھ میں پڑھائی کر رہا ہوں کیوںکہ مجھے آگے چل کر کے اسی بیس پہ کچھ کرنا ہے تو اس لیے میں اپنی پڑھائی کو لے کر کے اپنے آپ میں فکر مند ہوں اور بہت حساس ہوں بہت ہی اچھے سے دل جمعی کے ساتھ میں اپنی پڑھائی کے سفر کو طے کر رہا ہوں